नमस्ते ठीक है ले लीजिए गुलाब का फूल का है आम का पेड़ है अमरुद का है पपीते का है कौन सा पौधा आप लेंगी कौन सा पौधा आप लेंगी आम का लेंगी गुलाब का फूल का लेंगी कि पपीते का लेंगी कि अमरूद का लेंगी ले लीजिए मिल जाएगा मिल जाएगा एक पौधे का पच्चीस रुपये लेंगे जी आज की डेट में महंगाई कितना है आप खुद ही जानती है वह तो हमें भी पता है ठीक है आप इतना वह कह रही है तो मुझे तो महंगाई के अनुसार जो होता है ठीक है आप ले लीजिए पर लगेगा तो बीस लग जाएगा के पेड़ चाहिए ठीक है ले लीजिए और जामुन का पेड़ बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा पड़ता भी है आप ले जाकर उसकी सेवन करेंगी देखभाल करेंगी तो अच्छा सा रहेगा और आपको का फूल भी चाहिए वह भी ले लीजिए जी ठीक है ले लीजिए तो उसका सेवन करना अच्छे से देखभाल अच्छे से करना तो अच्छा करे वगैरह हाँ पौधे में कोई खराबी नहीं मिलेगा आपको उस आप ठीक है दे देंगे तो उसका सेवन करना पौधे में कोई आप शिकायत नहीं पाऍंगी जी सोच कर देखभाल करेंगे उतनी अच्छा आपको तो लाभ देगा अब लाभ देगा तो आप उसका खुद ही बेनिफिट कर लेंगे महंगाई है इंसान को महंगा लगता ही है अमरूद का पेड़ लेंगी तो आपको पंद्रह रुपये लगेगा ठीक है अमरूद को आप इतना सेवा करेंगी कि आपको इतना फरेगा कि आप खुद ही समझेगी कुछ खाऍंगी कुछ बाज़ार में बेचेंगी आपको बेनिफिट होगा फूल को भी अच्छे से सीखे सीखेंगी वह फूलेगा तो आप खुद उसका करेंगी फ़िर खुद दूसरों को देंगी भगवान को चढ़ेगा ठीक है नमस्ते फ़िर आइए ले लीजिए